हलो जी गुड मॉर्निंग सर मैं अभी वॉलीवॉल खेल रहा था तो खेलते खेलते मेरे हाथ में स्वेलिंग हो गई है तो उसका मेरे को ट्रीटमेंट चाहिए था

हाँ नी ज़्यादा चोट है सूजन भी है और हाथ मूवमेंट करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं

ठीक है क्लीनिक कितने से कितने बजे तक खुला रहता है चलिए ठीक है मैं आधे घंटे बाद आता हूँ